नमस्ते सर

मुझे कार लेनी है कितना खर्चा आएगा

तो कितना खर्चा आ जाएगा कितना तक का आ जाएगा कार

अच्छा

अच्छा तब कितना तो पाँच लाख में मिलेगी लोन पर नहीं लोन पर नहीं मिलेगी

अच्छा जी

तो यह मार्च मार्च है न अगले महीना से

अगले महीना से